साहा बानायनोब्ला गिबियावनो दैखौ गामब्लायाव लानानै फुदुंग्रोनांगौ लोगोसे नांगौ बादि ज'खानि गाइखेर लुनानै होनांगौ बेनिफ्राय सिनि सापात बेखौबो मिक्स खालामना होनांगौ लोगोसे खायसे खायसे सुबुंफोरा बे साहायाव गोबां मुवाबो गारदेरना होनो होयो जेरै तेजफाट लं एबा हाइजें बेफोरखौबो होफानो हायो नाथाय बेफोर गोनांथार

सिनि आरो साफाट बेनो गुबै बेनिफ्राय फुदुंनानै जेब्ला गोदौगोन गोदौनायाव गोदौब्लानोल' जाया गोदौहोनानै दै थैहोयोब्लाथाय जोबोद मोजां जायो मोजां सातथियो बेनि उनाव दसे गोबाव गोदौहोनानै दैया थैब्लाथाय गेस एबा अरखौ बन्द' खालामनानै नांगौ अब्लाथाय बेखौ नोङो चेतनिजों सरनानै लोंनो हायो चेतनिजों मानो सरनांगौ होनोब्ला साफातफोरा रग' रग'यै थायो बेखौ सा साहानिफ्राय आलादा खालामनो थाखाय चेतनिजौ चेतनिजों लास्टआव सरनो लागा जायो बेखिनियानो साहा बानायनायनि आदब